जय झूलेलाल अॼुकल्ह डेंगू ऐं मलेरिया जा बुख़ार जामु फहिलिजी रहिया आहिनि गंदिगी कूड़ा कचिरा उनजे करे जेको मच्छर वेठा हूंदा आहिनि उन कचिरनि जे मथां उहे इहे बीमारियूं फहिलाईंदा आहिनि कोशिशि कजे कि उन गंदिगी जॻहियुनि तां असां न लंघऊं जेकर जंहिंखे हे बुख़ार अची बि थो वञे हू टाइम सां डॉक्टर वटि वञनि पंहिंजो इलाजु कराइणु शुरू कनि जेको डॉक्टर चए उहो कजे ऐं दवाऊं सभु डॉक्टर जे हिसाबु सां टाइम सां वठिजनि घर जे इलाज में गरमु पाणी काड़ो सिहतमंद खाधो खाई करे पाण खे स्वस्थ रखण जी कोशिशि कनि नेट घर में लॻाइनि जंहिंसां मच्छर घर में अंदरि न अचनि क्रिमूं लॻाइनि जेको मए मच्छर असांखे चकु न पाइनि स्वच्छता रखूं आसे पासे में इनकरे डेंगू सां बुख़ार सां असां बचूं जय झूलेलाल